संसाधनों को ले के कमी निवारण चुनौतियाँ आती हैं क्योंकि हमारा कॉलेज जैसे दो किलोमीटर दूर है तो इतने के लिए साधन संसाधन भी नहीं चलते अब जैसे हमारे यहाँ तो पर्सनल वाहन हो अपना तो उस से जाओ स्थानीय स्कूल में या फिर पैदल जाना पड़ता है तो पैदल पैदल जाते हैं पैदल जाते हैं तो पैदल पैदल जा के हम टाइम लगता है हमको पहुँच पाते हैं आते भी हैं खाना वाना खाना हमको साथ ले जाना पड़ता है फिर दूसरी बात जाएँ तो हम पर्सनल वाहन अपना खर्च करके पर्सनल वाहन लेके आयें लेके पर तब जाएं इसमें हम सुधार के लिए बता दें तो जैसे अभी नई लेटेस्ट में चला है ई ये ई रिक्शा ये रिक्शा जो ई रिक्शा होता है इलेक्टॉनिक जैसे लाइट का होता है ये रिक्शा ये बैटरी से चलता है तो ऐसे दो तीन नये रिक्शे दो चार रिक्शे चला दिये जाएँ यहाँ से और कॉलेज तक तो उस से ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट जहाँ हैं जो कोई वहाँ पे कॉलेज में तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो और जाने में परेशानी नहीं हो और तो सुधार यही है तो आपकी संस्था में वैसे कुछ ठीक है